हैलो अंजी नमस्ते अंऊ ठीक ऐ तुस सनाओ इंया इत्थें परसौन 'ऐ मड़ो इत्थें आं ठीक ऐ अं'ऊ आक्खा नी अं'ऊ ते बिन्नु दा बर्थ डे हा ते उ'नें सद्देआ हा ते उ'नें करना भी शैल करना स्हाबै दे भी पैह्ला जन्मदिन ऐ आं ते भी उ'नें पैलेस करना ते सनाओ भी जाना तुसें एह् भाई किन्ने बजे धोड़ी जाना अं आं गिफ्ट केह् लैना ओह् पैसे देने केह् तुसें बर्तन बी मड़ो खरा रौहंदा बर्तन दित्ता ते बर्तन लैता ते मुक्की खल्लासी आं में मेंहा ना ना में देना पूरा जारां सौ देना उनें बी बर्तना ई जारां सौ अगर थुआढ़े घर किश होगा ते हून तुस चली पे जारां सौ बरतनै ई ना ना ना ना मड़े जारां सौ निं बरतना जारां सौ बड़ा होइया भलेआं तुसें हद्द करी टकाई ना असें देना पंज सौ रपेआ सिद्धी नेही गल्ल ऐ एह् कृष्णा पैलेस रक्खे दा आं ते भी सारा टब्बर जा दा ठीक ऐ कोई चक्कर निं कोई चक्कर निं तुस मज़े कन्नै करो कोई चक्कर निं ठीक ठीक